पूछें कि आप सवारी के लिए नगद भुकतान कर सकते हैं हाँ हम आप के पास गूगल पे या फ़ोनपे है जो कि आप ऐसे कर सकते हैं अगर नहीं तो फिर आप हम अगर या फिर आप के पास पाँच सौ का फुटकर हो तो आप हम को चेंज दे दीजिए और आप ले सकिए और मेन उसके बाद अगर ऐसा है तो ठीक है नहीं तो फिर हम गूगल पे ही भी है तो उसको उसका फिर खुलवाना पड़ेगा